हैलो नमस्ते जी आं बिल्कुल सी उड़गी मेरे स्हाबे कन्नै तुस इक प्लाजो आह्ला सिआई लैओ इक फ्लेयर अगर त्रै सिआने ते इक सलवार ते इक प्लाजो ते एक्क फ्लेयर आह्ला सिआई लैओ ते उंदी कमीजां दे मैं तिन्नो अलग अलग डिजाइन बनाई उड़गी इक दा गले दा शैल डिजाइन बनाई लैगी ता इक बाहीं दा बनाई लैगी ते थोह्ड़े घेरे दा बनाई लैगे अवा चक्कर होना की तुसें एह्दी ओह् करने गी आना पौना कि फिटिंग फुटिंग दा सिस्टम हुंदा ते ओह् थोह्ड़ा दिक्खने गी औना पौना ते नेईं तां अगर फिटिंग गै स्हेई नी होग ते सैट नी बौह्गी ते फ्ही जेहका होंदा खराब होई जंदा

आं कोई गल्ल नेईं दिक्खी लैयो अगर लाइनिंग आह्ला होगा तुस लाइनिंग दा कपड़ा बी लेई आयो ते बाकी मैं तुसेंगी शैल जिस डिजाइन दा तुस आखगे मैं उस डिजाइन दा तुसेंगी सी देई उड़गी पैहले आओ तुस डिजाइन शिजाइन दस्सो फ्ही में दिक्खियै सनान्नी आं